नमस्ते सर नमस्ते बोलीये सर जी हाँ ठीक है सर हम ले जायेगा सर ना आपको फल का स्टोल है सर हमारे पास हम आपको दे सकते हैं ऐसा जो भी फल चाहियेगा आपको वो सब फल आपको हिसाब से लगा कर दे देंगे सर सब मिल जायेगा सर सब उपलब्ध है सब मिलेगा साहब सब जितना फल चाहिये आपको वो फल उपलब्ध है हमारे पास वो भी मिल जायेगा आपको वही सर सेब लेंगे तो एक सौ बीस रूपया केजी और अनार अनार अनार लेंगे सर तो वही एक सौ बीस रुपया केजी है केजी फल लेंगे सर तो तीन सौ रुपया केजी है केला लेंगे तो सर साठ रुपया दर्जन है अंगूर लेंगे तो एक सौ बीस रुपया केजी औ हाँ आ लीची लेंगे तो ज्यादा महँगा चार सौ रुपया केजी है वो आ पपीता तो सर पपीता तो समझिए कि ये पचास रुपया केजी है अमरूद तो अमरूद चालीस रुपया केजी

मिल जायेगा सर मिल जायेगा ये जो है कि हाई स्पीड वाला जो आता है ना वो उसमें वो मिल जाता है बड़ा वाला इलाहाबादी जो आता है अभी वो भी मिल जायेगा हूं नहीं सर हो जाये हो जाये हो जायेगा सर हो जायेगा आइये आप अब दुकान पर आइये आप हो जायेगा आपका कल कन्सेसन हो जाएगा सर इसका टेंसन मत लीजिये कन्सेशन हो जायेगा सर इसका आप आइये जितना जितना फल चाहिये ले जाइये ठीक है सर हो जायेगा ठीक है ठीक है सर ठीक है ठीक ठीक है नमस्ते सर जी